ہمارے علاقے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر لوگوں کے وہم یقین تک پہنچ جاتے ہیں جیسے کہ شام کے وقت میں جھاڑو لگانا بے برکتی کا سبب مانتے ہیں نہانے کے بعد ناخن وغیرہ کا کاٹنا اور سفر کے وقت بلی وغیرہ کا سامنے سے گزر جانا یہ اس طرح کی چیزوں پر لوگ زیادہ یقین رکھتے ہیں اور گاؤں گھر میں کسی بیماری اور کسی آزاری کے وقت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈائن وغیرہ کا کیا ہوا ہے اور لوگ تعویذ وغیرہ پر بہت پختہ یقین رکھتے ہیں جو کہ غلط ہے ایسا کرنا شریعت میں بھی درست نہیں ہے حالاںکہ لوگ ایسا کرتے ہیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اور اس طرح کی وہمی چیزیں بہت سی رائج ہیں